आङो नलबारिनि हाज' मन्दिराव बे मन्दिराव थांदोंमोन बे मन्दिरनि मुङा माधब मन्दिर आरो लोगोसेनो मोनसे मन्दिरनि मुंखौ आं बावबाय मन्दिरा जोबोर नायनो समायना हाजो सायाव मन्दिराव फ'ख्रि गंसे फ'ख्रि गिदिर फख्रिबो दं बेयाव ना खासेव बायदिसिना फिसिनाय जायो आरो जोंफोर बेखौ ना खासेवखौ नायनो लुबैयोब्ला मुरि एबा सिरा सारनानै होबानो गासिबो जिब ना एबा खासेवफोरा खाथिआव फैजोबो जोबोर समायना नुयो बेयावनो मन्दिराव थांनाय गासिबो मानसिफ्रा आथिं आखाय मोखां सुनानै मन्दिरसालियाव हाबैयो मन्दिराव जोङो थालिआव थुलुंसि माला एबा थुलुंसि बिलाइनि माला लानानै थाङो बे मन्दिराव जोबोद समायना जोबोद मानसि जायो माने जाय गोसोआव मा थांखि लानानै दं बेखौ जाफुङो होन्नानै बुंदों आंबो जाफुंनाय मोनदों आंनि बिनाय एबा आंनि लुबैनायखौ जाफुंनाय बायदि मोनदों आङो नायनो जोबोर समायना जायगाया गोबां मानसि जायो बेयाव जोङो भग संनायबो जाहैफेरबाय बेयाव थांनानै गोबां मानसि लोगो मोन्नानै गोबां बायदिसिना जाथिनि मानसि लोगो मोनो हारसा बाङालि मुस्लिम बर' बायदिसिना गोबां मानसिफोर लोगो मोनो बिसोरनि बिसोरजों रायलायनानै एबा बिसोरजों थाफानानै बिसोरनि राव बुंनाय एबा गियान फोरखौबो जोङो एसे एला सोलोंनो हायो बिसोरनि रावफोरखौबो सोलोंनानै लानो हादों एसे एला आरो बिसोर जों बेरायफानानै बा थाफानानै एसे एला आंनाव बै गियानफोरखौबो सोलोंनो हादों मानो होनबा बेफोरबायदि जायगा एबा बेरायहैबा दावबायहैबा गोबां गियानबो आरजिनो हायो बिदिनो नों मिन्थियैखौ मिन्थिनो हायो सोरबा मोजां सान्नाय मोजां गियानखौ नों सानखांफेरनो रोङाखैबा बेखौ सा मालायनिफाय खोनानानै बुजिनानै गावनि गोसोआव सोना लानो हायो आरो आंनि मिथिनायखौ बै मानसिया मिथियैखौबो बिबो मिथिनो हायो बिदिनो जोबोर रायलायनायनि गेजेरजों जों गोबां गियान सोलोंथाय लानोबो हायो गियान आवग्रिना लानो हायो